हमे तऽ अभी बी सी ए करि रहलो छिए ग्रेजुएशनमे छिए आओर बी सी एके बाद हमे एम सी ए भी करबै आओर हमे चाहैत छिए कि एम सी ए करलाके बाद हमे एक अच्छा कम्पनी अच्छा सॉफ्टवेयर कम्पनीमे काम करिए आओर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए आओर हमरा समाजमे जितना लड़की छै हमरा आसपासमे हमर बहिन सबछै ओ सब हमे चाहैत छी ओ सब भी पढ़ै ओ सब भी आगे बढ़ै हमे चाहैत छिए कि बहिन सब जे छै ओ सबके पेरेन्ट्स नहि भेजैछै पढ़ै लए बाहर लेकिन हमरा होइए आओर हमरासे इन्सपायर होकर बहुतसारा लड़कीके पेरेन्ट्स जाइत छैआगे भेजि रहलेछै गार्जियन सब घरसे आओर सबसँ बड़ा समस्या होगेलो छौ लड़कीके बाहर भेजएमे लड़कीके पढ़ाइके लिए बहुत समस्या है लड़कीके आ शादीमे दश लाख बीस लाख कर्ज लएके खर्चा करि देते लेकिन लड़कीपर दश लाख ओकरा पढ़ाइ पर ओकर कैरियर पर खर्चा नहि करतै ई समाजमे एइसनो मैसेज बनि गेलै अगर कर्ज लेलो जाइत छेै तऽ दू ही दू ही समस्यामे एक तऽ लड़काके नौकरी लगाबएमे या लड़ाकके पढ़ाबएमे कर्ज लेतौह दश लाख पाँच लाख जितना लेना छै आओर लड़कीके शादीमे दूइए कन्डिशनमे दहेजप्रथाजे समस्या हो गेलोछै एकरासँ पढ़ाइ लड़कीके पढ़ाइ परभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ैत छे बेटाके लोग पढ़ाबएछै जे पढ़ाके जॉब मिलतै आओर ओएहसँ दहेज एतैए हमर पढ़ाइबला खर्चा निकलि जतै बेटा अगर पैघ जॉब करते वही बेटी बेटीके तऽ दहेज दएके भेजनाछै शादीमे भी दश लाख खर्च करनाछै दशलाख दहेजभी देनाछै तऽ बेटीके पहले सेही पढ़ाइके ओकरो खर्च जाइत छै पहलेसँ कम करते ओकर पढ़ाइभी नहि रुकि जाइत छै बेटी मैट्रिक इण्टर करिके बस ग्रैजुएशन तक मैट्रिक इण्टर करिके बस अच्छा लड़का मिले दश लाख दहेज दएके बस शादी करा देलकै लेकिन ओएह दश लाख खर्च करिके ओकरा नहि पढ़ओते समाजमे एइसनो मैसेज फैलि गेलोछै आओर हर जगह एइसनो हर जगह एइसनो हो रहलोछै लेकिन फिरभी हमरो पैरेंट्स हमरा बहुत प्रोत्साहित करैछे आओर अभी हमरापर खर्च करिके पढ़ा रहलोछै ताकि हम आगे बढ़िए आओर समाजमे आओर अपनोकेँ पञ्चायतमे एक एइसनो मैसेज आबए कि लड़कीके भी आगे बढ़ेलो जाए हमरो एक्जाम्पल अभीभी देलो जाइत छै कि कैसे उसकी बेटी पढ़ती है आओर वैसेही पढ़ना है बहुत सारा बहुत सारा गार्जन एइसनो छै जेकि हमरा देखिके अपना बेटीके पढ़ाना शुरु करि देलकै